आब हमरा सभ ठहरलहुँ पुरान ढ़ंगके आब नया पीढ़ीमे जे छै आदमी ई सभ ओकरा सभके कनि जे छै तऽ नया संसार देखै छै आब हमरा सभके जे रहल रहन सहन कनि मोटो रहल तऽ निकलि जाइ छै निर्वाह भय जाइ छै नया पीढ़ीके जीन्स चाहबे करी हाई क्लासके पेण्ट चाहबे करी परिवार जे छै से जते इन्द्रलोकके परी भेंट जाए तऽ फेर ओ की पुछैके छै माय बाप मरि गेल भुखल तऽ मरि गेल हम कमा कऽ अपन परिवारके पाछु व्यस्त भऽ जाए आ हमर सभके सोच एहि जे माता पिता भाई बन्धु भतीजा लड़का सभ एक समान से एक धीरे धीरे व्यवहार से चलैत रहै ओकर कल्याण होइत रहै ई नया पीढ़ीकेँ तऽ ज्ञान दैत छी लेकिन ओ आइके तारीखमे देखिये रहल छियै पुरनका पीढ़ी टा आइयो लज्जा राखै छै जे ककरा की कहबै लेकिन नया पीढ़ीमे लज्जा नामके वस्तु हटि गेलै हँ ओकरा सम्हारैके लेल प्रयत्न तऽ कय रहल छियै जे नहि तुहु हमरा हिसाबे चलऽ आ देखलो सँ कनि घरके गार्जियनके देखला जे हमर माता पिता कोन हिसाबसे चलैया ओहो सभ धीरे धीरे समझता लेकिन कारण छै जे आब करु सभ पढ़ै छै आधुनिक ढ़ंगके पढ़ाई छै तऽ सभ बाहर भीतर रहल धीरे धीरे ऑफिसमैन भेल जाइ छै पीढ़ीके छै कनि अन्तर भेल जा रहलै यऽ नया पीढ़ीमे पुराना पीढ़ीमे आओर तऽ कोनो खास नहि छै सभ बढ़िये छै